आमच्या भारताचे संस्कृतींत परंपरीक नाच गरजेचे कारण ह्या नाचांनी आमचो इतिहास आमकां पोळोवंक मेळटा आमचो धर्म परगटूंक मेळटा आमच्या पुर्वजांचे पद्दतीचें आंगलें घालून आमी तांच्या पिळगेची जिवीत आनी वागप दाखयतांव आमच्या भारतान जायते राजा आसात तर दर एक राजान जायते तरेचे परंपरीक नाच आसात ह्या नाचां वरवीं दर एक राज आपली वळख दाखयता तशेंच एक बरो परंपरीक नाचपी जातलो जाल्यार शारिरीक गूण मानसीक गूण आनी कला गूण हांचो मेळ जाय पडटा तेन्नाच तूं बरो नाचपी जाता